हेलो की हाल छै सर यौ ठीक छियै

जेनाकि की बढ़िआँ फसल होइ छै जी जी हँ हँ से तऽ होइ छलै लेकिन किएक

जेनाकि हमसब तोरइ करऽ चाहय छियै तऽ ओ हेतय तोरि तोरि रैञ्ची जेना गोट रैञ्ची होइ छै तोरि हँ तऽ अइ बेर अइ बेर जे छै अपना सबके रौदी भऽ गेल छै तऽ सोचलियै अगता जे छै ने वएह कऽ देबय तऽ ठीक रहतइ तऽ की अहाँ सब एगदम की हेतय की नहि हेतय ठीक बेस हँ आब लागत बेसी भऽ गेलइए होइ नहि छै तऽ दिक्कत भऽ जाइ छै जन सबके पैसा बहुते भऽ जाइ छै जी जी जी जी जी जैसे की आपदा फेर हँ प्लान प्लानिङ्ग कए आदमी करय हइ एतय